जि'यां कि तुसें पता गै अ'ऊं डोगरी भाशा बोलने आह्ली डोगरे लोकें च रौह्ने आह्ली जम्मू दी कुड़ी आं हून तुसें गी पता गै कि हर इक सिटी दे बिच्च सिटी दे हर इक ग्राएं च हर इक डिस्टिक च स्हेई करियै पानी दी गंदगी इक्क जगह् बिच्च शैल करियै खत्म होऐ ओह्दे आस्तै सारें लोकें केह् कीते दा होंदा कि ओह्दैे बास्तै प्रमुक्ख कम्म जेह्ड़े होंदे शैल करियै बनाए दा होंदा कि उस जरिये दी बजह कन्नै केह् होई सकै जिन्नी बी गंदगी जिन्ना बी पानी जिन्ना बी सिस्टम गंदी चीज़ दा इक जगह दा दुई जगह स्हेई तरीके कन्नै चली जा हून उस्सी जि'यां कि उस्सी आखदे इंगलिश च ड्रेनेज़ सिस्टम ड्रेनेज़ सिस्टम इक ऐसी चीज़ ऐ जिस्सी कि अगर तुसें चज्जा दा नेईं कीता अगर स्हेई करियै नेईं कीता एह्दे कन्नै केह् होना बड़ी जैदा बमारियां बड़ी जैदा मुशकलां तुसें गी आई सकदियां न मुश्कला जि'यां कि अगर थुआढ़ा ड्रेनेज सिस्टम नेईं स्हेई होआ थुआढ़ा रोड़ खराब होना दुई सिस्टम एह् जेह्ड़े थुआढ़े खेत्ती बाड़ी होंदी ओह् खराब होनी ओह् सड़नी तिजी गल्ल त्री गल्ल त्री गल्ल एह् ऐ कि ओह्दे बिच्च थुआनूं बड़ी जैदा बमारियां लग्गने दे चांसिस बमारियां लग्गने दे मते मते लाभ होई सकदे ते बच्चें गी बमारियां होई सकदियां इत्थें तक कि एह्दी मौत दे जरिया बी बधी जाने थुआढ़े गाओं थुआढ़े सिटी बिच्च ते ड्रेनेज़ सिस्टम कन्नै अस एह् समझने होन्ने कि इक जगह दा गंदगी इक जगह दा गंदगी दा पानी इक जगह स्हेई तरीके कन्नै कुदै दूर तक भेजना उस्सी ड्रेनेज़ सिस्टम आखदे न ड्रेनेज़ सिस्टम ग्राएं च सिटी च थुआढ़े जित्थें बी तुस रौह्ने उत्थें बड़ा गै जरूरी ऐ ते साढ़े आस्तै साढ़े ग्राएं च बी ड्रेनेज़ सिस्टम बड़ा शैल प्रबंध होए दा जि'यां कि साढ़ै इक खूह् हा ओह्दे सामनै इक बड़ा गै बड्डा खड्डा हा उस खड्डे दे कन्नै केह् होंदा हा कि काफी जैदा जेह्का पानी होंदा हा ओह् जंदा हा रुकी ते उस दी बजह कन्नै रुकने दी बजह कन्नै उसदे रुकने दी बजह कन्नै केह् होंदा हा कि काफी जैदा सानूं प्रावल्मां दिक्खने च आंदियां हियां मुशकलां दिक्खने च आंदियां हियां पैह्ली मुश्कल एह् होंदी ही एह्दे च कि साढ़ा जिसलै इद्धर साढ़े इद्धर जिसलै गड्डियां जंदियां हियां ओह् इक जगह दा दूई जगह आसानी कन्नै नेईं जाई पांदियां हियां खड्डे दी बजह कन्नै पानी जेह्ड़ा रुकी जंदा हा ते ओह् काफी खड्डा गैह्रा बनी जंदा हा खड्डा गैह्रा बने ओह् पानी बरखा दे पानी कन्नै भरी जंदा हा भरोचने दे बाद उद्धर कोई बी गड्डी आसानी कन्नै नेईं लङग्गी सकदी जेह्ड़ी बी गड्डी उत्थें जाने दी कोशिश करदी ही ओह् केह् होंदा हा डुब्बी जंदी ही ते बड़े चांसिस होई जंदे हे इत्थें कि जेह्ड़े मोटर सैकल होंदे हे ओह् ते बिल्कुल जाई निं पांदे ते पैद्दल ते लोक दूर दी गल्ल जिसलै कुतै अपना अपना सैकल मोटरसैकल आंदे हे ओह् बी बिच्च गै डुब्बी जंदे हे ते ते फिर ड्रेनेज़ सिस्टम दे बारे च साढ़े जेह्ड़े ओह् हे जेह्ड़े साढ़े सरपैंच बगैरा हे उ'नें केह् कीता कि ड्रेनेज सिस्टम बड़ा स्हेई सिस्टम कीता जि'यां कि प्राबल्मां बददियां गेइयां उ'नें अपना ड्रेनेज़ सिस्टम गी इंप्रूव स्हेई करीके कन्नै बनाई दित्ता उ'नें केह् कीता कि जिस जिद्धर इक खड्डा हा उ'नें केह् कीता कि इक खड्डा हा जेह्ड़ा उस्सी पैह्ले भरेआ उ'नें फिर उस खड्डे दे कन्नै इक नाली बनाई नाली जेह्ड़ी ही जंदी सीधा खड्ड बिच्च इक खड्ड ही ओह् उस खड्ड कन्नै मिलदी ही सीधै नाली जाइयै फिर उस नाली दा जिन्ना बी पानी होंदा हा सारा उस खड्डा बिच्च पौंदा हा खड्डा बिच्च पौने दे बाद ओह् सारा पानी उद्धरे गी चली जंदा हा ते ओह्दी बजह कन्नै केह् होंदा हा कि जेह्ड़ा ओह् खड्डा हा ओह्दे बिच्च बरखा दा पानी नेईं रुकदा हा फिर जेह्ड़ा बी पानी हा शैल करियै तरीके कन्नै पिच्छें चली जंदा हा एह्दे बिच्च जिन्नियां बी लोकें दियां प्राबल्मां हियां सारियां सालव होई गेइयां सारियां मुश्कलां हियां जेह्ड़ियां दूर होई गेइयां ते कन्नें जेह्ड़े बी लोकें दियां बमारियां बधी दियां हियां ओब्बी ओह्दे कन्नै घट्ट होई गेइयां